इक दिन केह् होआ कि साढ़े घर फेरी आह्ला आया ते में ओह्दे कशा सूट लैता ते

पर जैलूं मिगी पता लग्गेआ जैलूं में उसी पैह्ले बारी धोता ते ओह् मिगी कोई अच्छा निं लग्गेआ ते कपड़ा इं'या ढुकी गेआ उसी इं'या बुर आई उठी अच्छा निं लग्गेआ मिगी क्वालिटी ओह्दी अच्छी निं लग्गी ते इस करियै असें ई ना इं'या सस्ते कपड़े निं लैने चाहिदे कि ओह् मैह्ंगे प्रोडक्ट गै लैने चाहिदे क्योंकि मैह्ंगे दा एह् सिस्टम होंदा कि जेह्ड़े मैहंगे प्रोडक्ट होंदे ओह् ठीक होंदे मतलब कि ओह् अस आखने कि घट्ट पैसे दस्सा दे चलो लेई लैन्ने आं पर एह् निं पता कि ओह् प्रोडक्ट गंदा होई जंदा